पय आतां लग्न कोणाची लग्न करपा जायें जाल्यार आमी पयलू न्हू कोणा सांगता एक भुरगें जाय म्हुणून एक सो चोडो ना एक चेडूं चेडूं जाल्यार आमी सांगता एक चोडो आसा अमके वर्सांचो एक थर्टी फायव वर्सांचो चडो आहा तेका एक चेडूं पया म्हणोन एक पंचवीस वर्सांचें तें बी किदें तो एक शिकलेलो आसा जाल्यार आमकां शिकलेलें चेडूं जाय आनी बरें भुरगें जाय अशें घराचें काम करता कितें करता तशें आमकां एक भुरगें जाय आनी तें आमी भुर आसा जाल्यार पळयतात पयलूं आनी तें भुरगें पास जालें की न्ही आमी कुंडली घेता दोंगायच्यो चेड्याच्यो चेडवाच्यो दोनी कुंडली आमी पळयता आनी ते कुंडल्यान न्ही हें दोंगांचे गूण मेळ्ळे न्ही जाल्यार आमी फुडें मागीर ते प्रसादान वयता म्हणल्यार देवा पडटा जाल्यार पयता पुयलू कुंडली पयता मागीर आमी देवा पडटा पयता देवा समज पडलें हें भुरगें देवा पडटा न्ही जाल्यार मागी आमी एकामेकाक पोवपाची हें करता अरेंजमेंट करता खंय घराकडेन वयता नाजाल्या हॉटेलान वचून पयता चेड्याची मनशां येता चोडवांचींय मनशां येता आनी तीं हॉटेलान बसोन चाये आपयता नाल्यार एक जेवणाक वयता नाल्यार थोडी आपले घरां आपयता आनी एकामेका पयता पास जाली चेड्या चेडवां पास जालीं तेंका दोंगाकूय एकामेकाक उलोवपा लायता समज तेंका पास जालें की आमी फुडलें डिसिजन घेता तेंच्यांनी दोंगांनी एकामेकांक पास जालें म्हणलें न्ही जाल्यार मागीर म्हणटा आमी व्हंकलेक म्हणटा तुमचें आमी घर पोवपा येता न्हवऱ्याक म्हणटा आमी तुमचें घर पोवपा येता मागीर न्हवऱ्याकाय व्हंकलेंगे वयता घर पोवपाक तेंगे च्या पाणी पिता मागीर न्हवरो व्हंकलेगे येता व्हंकलेली मनशान न्हवऱ्यागेर येता आनी तीं पयता एकमेकाक घर पयता तर मागीर च्या पाणी मागीर तेंची कपला लावन उंटी भरता कितें दिता साडयो कोण दादले येयल्यार शर्ट पीस दिता बायल्यो येयल्या बूट काडून साडी किदें घालता आनी कोण भुरगीं बी येयल जाल्यार तेंका किदें तुवालो बिवालो अशें दितात आनी मागीर तेंचे तें जालें म्हणटरी घर एक म्हाका पयलें म्हणटरी मागीर तीं उलयता किदें घालपाचें किदें दिवपाचें तूं कित कितें घालतलो व्हंकलेक समज तर चोडवा वाल्यान सांगलें आमी एक चार काकणां पाटलीं तोडो घालता जाल्यार न्हवऱ्याक म्हणटा फीत घाला नोवऱ्यानय म्हणलें न्ह फितूय तुमी घाला आपूण एक गोट घालता म्हणल्यार मागीर तें तशें करता पूण आतां चडशें किदें करता बाटली तोडो कांकणां व्हंकल घालता फित सुदां न्हवरो गोट घालता पयलू घालनाशिल्लो गोठ आतां घालतात आनी मागीर तीं एकामेका उलयता मागीर तूं तुमची कोण कोणाक कितें दितलीं व्हंकलेकारां म्हणटा आपल्या करोलेक साडी जायी एजमान एजमिनी साडी जायी आनी आमची एक पांच जाण बायलो येतलीं तेंका कपड्या लावपा जायें मागीर न्हू व्हंकले न्होरेकार सांगता आमची बी कोरा कोरोलयेक साडी जायी आनी एजमान एजमानीक आनी देडयेक एक साडी जाय म्हणटा व्हंकलेगे आनी नोव्हऱ्यागे कोरोलक साडी आनी तेंचे बाय पांच बायलां कपला लावपाचें आनी तीं म्हणटा आमी जेवण दिवपाचें दोंगांचे हाफ हाफ पयशे काडून आयस्क्रीम आसतेली लाडू तुमी तुमचे लाडू तुमी दिवपाचे आमचे लाडू आमी दिवपाचे आनी आयस्क्रीम दोगांनी पयशे हे कोरून कोरपाच्यो आनी जेवणूय दोंगायचें कितकें लागता तें तुमचे एक पन्नास हजार जाल्यार आमचे एक पन्नास हजार अशें करून तें जेवण मागीर जेवणां कितें कितें जाय तें उलयतात म्हळ्यार वेज जेवण आसतलें वेज जेवणाक एक फ्रायड रायस मशरूम पालक पनीर आनी चपा हें रोटी ना जाल्यार रोटी ब्रेड जा ब्रेड आनी वीथ आयस्क्रीम आसतली मागीर तेंगे तेंगेले दोंगांयचें रेडी जाता जेवणाचें जालें दिवपाचें जालें मागीर फुडलें स्टेप म्हणटा तें मागीर म्हणटा आमी केन्ना दवरूया हॉल जाय न्ही दोंगाकू मदीं जाय हॉल व्हंकलेकी आनी न्होवऱ्याकी समज व्हंकलेक वास्को रावता आनी न्हवरो मोडगांव रावता जाल्यार मदीं जाय एक वेर्ना बिर्ना तशें हॉलाचें हॉलाचे पयशे दोंगाकू इन्क्लूड अर्द तुका अर्द म्हाका मागीर तें हॉलाचें डिसिजन डेट मागीर मागीर व्हंकलेक केन्ना मेळटा सारकें तें प्रमाणें डेट ठरयता आनी मागीर तें डेट मागीर हें करून हें तेंची फिक्स जाता एकमेका पळयलें हें जालें उलोवणें जालें जेवणा जालें मागीर शॉपिंगाचें मागीर व्हंकलेकारां आपूण शॉपिंग करूंक वयता व्हंकलेक कितें कितें शालू जायो न्होऱ्याक सूट दिवपा जायो तें सगलें मागीर खंय एक बेळगांव चडशीं लोक बेळगांव वयता शॉपिंग करूंक ना जाल्यार मडगांव काऱ्यागेर सो ती शॉपिंग व्हंकलेकार व्हंकलेकार शॉपींग करता न्हवरेकार न्होवरेकारा शॉपिंग करता मागीर व्हंकलेक कसलो शालू जायो कसलो मणी जायो ते न्हवरिकार विचारता तुका मणीचो पॅटर्न कसो जायो शालू तुका कसलो कलरा जायो मागीर मीन व्हंकलेकान न्हवऱ्याक विचारता तुका सूट कसलो जायो बूट तेजी सायज तेजी हें तें सगळें मेजरमेंट घेता व्हंकलेच्या ब्लावजाची बी मेजरमेंट घेता आनी तें फिक्स करता मागी शालू यें जालें मागीर फुडलें म्हणटा मागी लग्ना कडेन आतां लग्ना कडेन न्ही व्हंकलेगे फूल माळपा येताय केन्ना पुंजवाचन करता न्ही व्हंकलेगेर पयलुचो लोक एंगेजमेंट करनाशिल्ले आतां आमी साकरपुडोय करता सो साकारपुड्याची एक दीस तेंची डेट ठयता एकामेकांक मुदी घालता केन्ना एक दीस डेट फिक्स करता व्हंकलेकाराची थोडी फॅमिली न्हवऱ्याकार थोडी फॅमिली दोनी एक जाता आनी मागीर साकरपुडो करता साकरपुड्याक मागीर ती मुदी घालता न्हवऱ्याक व्हंकल घालतरी व्हंकलेक न्हवरो घालता ती मुदी घालून जालें म्हणटगीर मागीर तीं पुंजवचनाचें साकरपुडो जालो की मागीर पुंजवचन सो पुंजवचना दीस मागीर व्हंकलेक फुलां म्हण माळपा येता ते दिसा ती मागीर किदेंय वस्तू दिता ती घेवन येता ती गोड जा गोड ना जाल्यार फीत जा फीत मागीर तें फीत जाल्यार फीत फीत घालता गोड जा गोड घालता आनी मागीर ती व्हंकलीकार न्होऱ्यागे न्होवऱ्याकार व्हंकलेकारे येता आनी तीं व्हंकली घालता पुंजवचन जाता लोक गांवचो येता कपला लायता उंटी भरता जेवण आसता पुंजवचन दीस न्हवऱ्यागे तशेंच हळद लायता गांवचे लोक येता हळडीची हें करता सगळें मागीर हळद जातरी मागीर तें पुंजवचन आनी मागीर न्होवऱ्याक मामाक बी मुदी दितात थोडे लोक मुदी दिना जाल्यार न्होवऱ्या मामाक तुवालो तरी दिता आनी मागीर तें पुंजवचनाची रिती जाता व्हंकलेगे तशें जाता मागीर सांजची न्ही दांती दळपाची आसता व्हंकलेगेर न्होवऱ्यागेर मागीर ते जाणट्यो बायलो येता आनी ते दांती दळटा आनी तें म्हणपाचे तें म्हणटा दोगांगेर तें जाता रातचें थोड्यांक व्हंकलेक बी बरे अशें भुरगीं भुरगीं डांस बीन्स करता न्हवऱ्यागे बीन तेंचे कोण आसल्यार बीन डांस बीन मागीर अशें मजा करता भरपूर हळदी दीस आनी मागीर ती रातभर मागीर व्हंकलेक मेथी घालता मागीर तेंगे कोण फ्रेंड येयल्ली आहा तेका मेथी काडपाक तेकाय मेथी घालता आनी ही सगळ्यो मेथीच्यो प्रोग्राम करता मेथी जाली म्हणटगीर मागीर न्होवऱ्याके न्होवऱ्याचें तें बॅचलर पार्टी म्हण आसता तेगे फ्रेंड येता न्होवऱ्यागेर आनी तेंची मजा करता ते आनी व्हंकलेगेर मेथी घालता हांगा मागीर दुसरे दीस मागी लग्नाची तयारी लग्नाची तयारी ना व्हंकलेची व्हंकले गाडी भायर सरता पळय देवळान वयता पांच पानांचो विडो विडो वाटेर खंय खंय दवरपा ते दवरता ते न्हवऱ्याकार तशेंच पयलू देवळान वयता त्या पांय पडटा तेंची देव खंयचे आसा ते आनी मागीर ते पांच विड्याचे वाटेर भेट दिवन डायरेक्ट हॉलांत पावता पयलू व्हंकल पावपा जायना व्हंकलेकारांक व्हंकेक भायर काडून न्हवऱ्याक भितर काडटा व्हंलेकारां येयली म्हणटरी न्हवरो येता व्हंकलकारां तो भितर आसता मागीर न्होवरो वाजत वाजत येता तेन्ना व्हंकलेकारान तेका हें आरो दाखयता राट तें उंवाळटा आनी न्होवऱ्याक भितर काडटा न्होवऱ्याक भितर काडटरी मागीर न्होवरो भितर येता स्टेजीर बसता व्हंकल लोक हाडून बसयता मागीर भट येयल्लो आसता तेंचोय भट आमचोय भट व्हकलेलोय भट येयलो आसता भट मागीर तें लग्न लायता लग्न प्रमाणें तें सगळें मागी मणी घेवन येता तें पयलूं बेश्टी माळ घालता तें हातीक हें बांदता हळद बांदता तेचीं पानां बांदता गुंथून हेचीं आंब्याचीं पानां तीं गुंथून माळ करता त्यो घालता हळद हाती बांदता आनी मागीर बेश्टी तेंचे हार आनी आमचे हार एक एकामेकाक गळ्या घालता आनी लग्न लायतात आनी मणी भट भट तें सगळे हें म्हणटात आमचें लग्नाचें हें म्हणटा आनी मागीर अक्षधा बी घालता सगळो लोक व्हंक न्हवरे न्हवऱ्याचो मामा हेका माथ्याचेर वयर हेजे हे घालता तांदूळ घालता व्हंकलेचो मामा मागीर घालता आनी मागीर तें हें म्हणून ते लग्न लायतात लग्न जालें म्हणटरी मागीर लोक मागीर सगळें आयन दिवपा येता कोण आपल्याक फ्रेंडा आपयता तें इन्विटेशन दिल्लें आसता ते सगळे लोक येता कार्ड दिल्ले आसता ते व्हंकलेक न्होवऱ्या न्होवऱ्याक दिता ते लाडू दिता तेका व्हंकलेक व्हंकले ते न्होवरो दिता मागीर लोक लायनीन जेवपा वयता मागीर तेंचे व्हंकले न्होवऱ्याचे फोटो बिटो काडटा मागीर तेंची फॅमिलीची फोटो काडटा न्होवऱ्याचे फॅमिलीचे व्हंकलेचे फॅमिलीचे मागीर कान्यदान करतात लास्ट कन्यादान करता आनी मागीर व्हकलेचो आवय बापूय न्हवऱ्याची हात दिता आनी तेंची तें म्हणटा आपले चेडू बरे भशेन तुमगे घरां पावचे बरे भशेन रावा तेका बरे भशेन पयात अशें म्हणून भटजी व्हंकलेचो हात न्हवऱ्याकडेन बापायकडेन नांव दिवपा लायता तें कन्यादान करता तें कन्यादान जालें फेरे काडलें सात मागीर लग्न जालें लग्न जालें की मागीर लोक येता आयात दिवपाक आयात दिता लोक लोकांक एक एक लाडू दिता आनी लोक मागीर आयर लायनीन जेवपा वयता जेवली म्हणटकीर मागीर लास्टा व्हंकल आनी न्हवरो जेयता देवळांत वयता मागीर ती तेंचे घरा वयता लग्न मागीर आपलें घर वयता मागीर तेंचे घर प्रवेश करता न्हवऱ्यागेर व्हंकलेक भितर काडटा आनी तेंची उंट भरता आनी भितर काडटा व्हंकलेची आनी तेंची घर प्रवेश करता मागीर व्हंकल भितर पावली की नवे जाले की मागीर लग्न जालें